جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ سجاد بھائی بات کر رہے ہیں جی گیس ایجنسی جی جی میں محمد ہلال بات کر رہا ہوں جی اللہ کا شکر الحمد للہ آپ بھی خیریت سے ہیں

ماشاء اللہ جی وہ فون اسی لیے کیا تھا جی وہ مل گیا تھا گیس پہنچ گئی تھی گھر تک ہاں الحمد للہ بہت اچھا سب نہیں کوئی پریشانی نہیں اچھا چل رہا ہے ہاں وہ لڑکا بھی ماشاء اللہ بڑا ہی مستعد اور بڑا خوش اخلاق جی بہت دل خوش ہوا ماشاء اللہ جی جی سب سب اوکے ہے ایک دم ہاں ہاں وہ سیٹ بھی ہو گیا ہے صحیح چل رہا ہے جی نہیں بہت دل خوش ہوا ماشاء اللہ ضرور ان شاء اللہ آگے بھی موقع آپ ہی کو دیں گے آپ سے ہی کام بھی ہوا ہے جی ان شاء اللہ جی جی نہیں نہیں وہ بات صحیح ہے بالکل صحیح جی پیسے بھی بھیج دیے تھے میں نے وہ مل گئے ہوں گے آپ کو ساتھ میں ہی دے دیں ہم نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن نقد ٹو نقد کام ہو جائے زیادہ اچھا رہتا ہے جی جی اسی لیے جی ہوں ہوں جی اچھا اچھا جی ہاں ضرور ان شاء اللہ نہیں وہ ضروری ہے نا اس کے بغیر تو کام بھی نہیں ہونا جی ہاں ان شاء اللہ آپ بھی دعا کیجیے گا ضرور ان شاء اللہ ضرور بہت دل خوش ہوا اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے کام لیتا رہے جی نہیں نہیں معلوم ہوا مجھے جی جی جی ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ جی ضرور ضرور ان شاء اللہ نہیں بہت اچھا بہت اچھا آپ آپ کے ذریعے سے کام ہو گیا ماشاء اللہ آپ اپنی سروسز کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ جی خدا حافظ السلام علیکم